मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में अनेकों ऐसे त्योहार हैँ जिनकी बदौलत हम अन्तरधार्मिक सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैँ और उसको बढ़ावा देने के लिए उन त्यौहारों की सूची में जैसे दीपावली है ईद है क्रिसमस है या गुड़ी पड़वा है या और भी कई सारे ऐसे त्योहार हैँ जो सभी धर्मों के लोगों को करीब लाने का प्रयास करते हैं जिससे उनमें अंतरधार्मिक सहयोग को बढ़ावा मिले और आपसी कलेश या आपसी दुर्भाव से उनको छु उनको छुटकारा हो जिसका उदेश्य केवल लोगों को आपसा में जोड़ना हो न कि तोड़ना और इन त्योहारों के अलावा बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय पर्व भी हैं जैसे छब्बीस जनवरी है पंद्रह अगस्त हैं जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को एक करने का प्रयास करते हैं और इसके साथ में कुछ अन्य दिवस भी हैं जैसे विवेकानन्द जयंती है या बाल दिवस है इस प्रकार की कुछ जयंतियाँ हैं जिसके जरिये भी हम बहुत सारे धर्म के लोगों को एक साथ का कर के और सद्भावना का संदेश दे सकते हैं